अंबरनाथ में हिकु चङो प्राचीन शिव मंदरु आहे जेको अंबरनाथ स्टेशन खां घ मेंटि घटि अठनि खां ॾहनि मिंटनि जे तफ़ावत ते आहे जेको चवंदा आहिनि की पांॾुअनि पंहिंजे नुहन सां नुहनि सां उहो उन खे ठाहियो त इहो हिकु चङो प्रचीन मंदरु आहे जेको शांती को बि आहे जिते वञी माण्हू वेही करे नदी नदी आहे पासे में हुते नदी किनारे ते वेही करे शिव जी अराधना करे सघनि था शिव मंदर जो दर्शन करे सघन था ऐं इहो चङा साल पुराणो मंदरु आहे